जि'यां कि तुस मिगी हून पुच्छा दे ओ कि इंडियन साइंटिस्ट दे बारे च किश सनाओ जेह्ड़े असीं स्कूल जां कालेज च पढ़े दा ते सारें कोला पैह्लें मी जेह्ड़ा नाम याद औंदा ऐ ओह् ऐ डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दा उ'नें साढ़े देश आस्तै बड़ा किश कीता साढ़े देश दा नां रोशन करने च उं'दा बड़ा बड्डा हत्थ ऐ जेह्ड़ा बी इंडिया ने न्युक्लियर बम्ब जां उ'नें उदे जेह्ड़ा सुविधा ऐ इंडिया गी प्रो प्रोवाइड कीती ऐ ते इंडिया दा अगर अज्ज दी डेट च दुनिया दे बिच नां ऐ साइंटिस्टें दे बिच ते ओह् उं'दा उ'दे बिच बड़ा बड्डा हत्थ ऐ दूजा जेह्ड़ा साइंटिस्ट जिनें साढ़े देश आस्तै बड़ा अच्छा कम्म कीता ओह् ऐ होमी जहांगीर बाबा उं'दा बी सिर्फ इक इक अद्धे जगह् च निं काफी सारे फील्ड दे बिच उं'दा नांऽ हा उ'नें जेह्ड़ा साढ़े न्युकलियर प्रोग्राम ऐ उं'दी जेह्ड़ी उं'दी स्टडी ही उ'नें बाकी साइंटिस्टें गी अग्गें दस्सेआ कि हां अस कि'यां इस चीज गी अग्गें बधियै इस्सी अस बनाई सकने क्यूंकि अज्ज दी डेट बिच अगर कुसै बी कंट्री कोल न्युकलियर बम्ब निं ऐ ते ओह् ते बीह् त्रीह् साल पिच्छें चली जंदी ओह्ड़ी कंट्री तीजे जेह्ड़े साढ़े अच्छे साइंटिस्ट रेह् दे न उं'दा नांऽ ऐ सीवी रमन उं'दा उ'नें गी नोबेल प्राइज बी मिले दा ऐ फिजिक्स बिच ओह् बड़े अच्छे फिजिशियन हे उ'नें गी दिक्खियै बड़े सारे बच्चें अपने फिजिक्स दे उप्पर स्टडी अग्गें जारी कीती तां जे ओह् बी अग्गें इ'यै अपना देश दा नां जेह्ड़ा ऐ कि ओह् रोशन करी सकन उ'दे बाद च जेह्ड़े साइंटिस्ट मिकी लगदा ऐ कि जिं'दा बड़ा बड्डा हत्थ ऐ देश दा नां रोशन करने च ओह् ऐ विश्व सर्या ओह् इक इंडियन इंजीनियर हे अज्ज दी डेट च उं'दा जेह्ड़ा वर्ल्ड च इंडियन इंजीनियरस डे मनाया जंदा ऐ उं'दे नां उप्पर मनाया जंदा ऐ उं'दा बी इंजीनियरें दे उप्पर बड़ा प्रभाव ऐ